جی میں انشورنس کوریج سے خوش ہوں اور ہمارے علاقے میں علاقے کے اسپتالوں میں انشورنس کی پروسیسنگ کا انتظام مریض یا مریض کے خاندان کے لوگ کرتے ہیں آپ کا انشورنس پلان اور آپ کے مالی حالات پر منحصر ہوتا ہے اگر آپ کے پاس میڈیکل انشورنس ہے تو آپ کی تشخیصی ٹیسٹ علاج اور دوائیں انشورنس کارپورینش کے ذریعے ادا کی جاتی ہیں